आथिखालनि रादाबाव रादाब होनोबोला आङो इउटुबआव नायो आङो सिबि रानिनि नायो बड'लेन्ड रादाबखौ नायो आरो माखौबा माखौबा एसे एसे नायो माखौबा माखौबा नाया आं रादाबफोरनि गेजेराव गासिखौबो फोथायजोबा मानो होनोबा सोरबा बायदिया नंखाय रादाबखौबो फोसावो थेवब्लाबो बबेबा बायदिया नोंथारगौबो बिथांमोनाबो नोंथारैखौ फोसावनो हाया नालाय ओरैनो एसे एला फोथायो मानो होनोबा बिसोरो नंनायनि बांसिनबो बुङो सोरबा बायदिया ओंखायनो आं फोथायद्रायैबो नङा ओमफ्राय एसे एला फोथायो फोथायजोबथायाबो बेनि गेजेरावनो आङो बे बबेखौबा बबेखौबा उम रादाबखौल' नायो ओमफ्राय बबेखौबा बबेखौबा नाया गासैखौबो फोथायजोबनोबो हाया नालाय एसे एला फोथायो आरो